आमगेर जायती तरेची झाडां आसात जशें की व्हड झाडां आंबो माड मोसंबीचे झाड आनी तशींच बारीक झाडां जशीं कलमां आमी हाडटात पळय न्ही अशी खूब तरेची आमगेर झाडां आसात पण त्या झाडांचे खूब कॅर घेवचें पडटा जशें की माडाक बरें नाल्ल जावपाक जाय जाल्या आमकां वर्सान वर्स ताका खत घालचें पडटा पावसा दिसांनी माडाचीं रुटां कट करची पडटात तातूंत मीठ घालप सोंडा घालप चुट्टां घालप आनी तें पुरोन घेवचें पडटा जाल्यारच आमचे माडाचे नाल्ल बरे जातात आनी पावसा दिसांनी आमचो आंबो जो आसा तो खूब लागता पूण पावस पडच्या पयलींच तो बरो आसता जसो पावस पडपा लागलो की आंब्या भितर किडी जावपा लागता ते आंब्या भितर किडी जावपाक जायना म्हुणून आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान वसून खत हाडटात हार्वेस्ट करतात हार्वेस्टींग करप हें सामकें इम्पोर्टंट आसा आम्याक ना जाल्यार सगले आंबे पाड जावन वतात खत घालचे पडटा आम्याची खूब काळजी घेवची पडटा पिशव्यो बांदून दवरच्यो पडटा एक एक आंब्याक सामक्यो जर आंबो बरो उरपाक जाय जाल्या पावस सुरू जालो की आमकां आंब्याक पिशव्यो घालून दवरच्यो पडटा आमी त्यो पिशव्यो घालून दवरून आंब्याचे खूब कॅर घेतात आनी वर्सान वर्स ताका सारकें सारें घालचें पडटा आनी ते सारे चडय जावपाक जायना कमीय जावपाक जायना आंब्याचें झाडूच मरपाक शकता म्हणून सारके लक्ष दिवन घालचे पडटा सारें तशें आमचे मोसंबीचे एक झाड आसात जे आमी कलम हाडून रोयल्ले ते आमच्यो बऱ्यो भरपूर मोसंबी जाता पूण एक मोसंबी आमकां खावपा मेळना कारण ती जाता मातशी मोटी जाली की ती गोळगळून पडटात मोसंब्यो हाजेर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा वसून एक कसले खत दिल्ले तेणी आमकां तें खत घातिल्यान आतां आमचे मोसमे मातश्यो बरें जाता आनी मोसमे गोड जावपाक लागून आमकां मोसंबीच्या झाडाच्या मुळांक साकर घालपा पडटा साकर घातली की जाल्यार त्यो मोसंबीक मातश्यो टेस्ट येता बऱ्यो लागता खावपाक गोड लागता नाजाल्यार तें लिंबू भशेन आमट लागतात आनी आमच्या आतां घरा कडली नॉर्मली बारीक बारीक झाडां आसता पळय शोबेची झाडां ती किदें जाता गिमान भरपूर तांकां फुलां फुलतात पूण जसो पावसाळो सुरू जालो की तांकां फुलां म्हणटिली फुलनात फुलां फुलना म्हटल्यार आतां किद जाता कुंड्यानी झाडां रोयल्ली आसता ती आमकां कुंड्यो सगल्यो पावसा दिसांनी घरान हाडून दवरपा पडटा घरान हाडून दवरल्यारूच ती झाडां बरी उरता नाजाल्यार तांची मुळां कुसून वता अशे तरेन आमकां आमच्या झाडांची खूब काळजी घेवपा पडटा पावसान झाडां सारकी लेवलीन कट करप मागीर ताका चवथ म्हटल्यार बऱ्यो कोमरो येवन झाडां बरी फुलतात आनी मागीर ताका फुलां बरी फुलपा लागतात चवथी कडेन म्हटल्यार आमच्या झाडांक बरी बरी फुलां फुलता गुलाबाची झाडां गुलाब बी बरें जातात आनी आतां मागीर आमकां तशीच करून आमी झाडांची काळजी घेवची पडटा